पंज जान्युआरी उणिवीह सौ अठानवें अरड़हं मार्च उणिवीह सौ अठहठ नव मे ॿ हज़ार टेवीह डिसेम्बर उणिवीह सौ चोरासी पंजवीह अप्रैल ॿ हज़ार सत